रियासी बिच केह् कमरे बड़े मैहंगे न दूरा दूरा लोग आंदे कमरे लैने गी केईं लोक इत्थें दे रौहने आह्ले न केईं लोक दूरा दूरा औंदे ते कमरे कमरे लैने होंदे उनें ते कमरे मैहंगे न केईं लोक बच्चे पढ़ाने गी औंदे दूरा केईं लोक इत्थां दा रौह्ने आह्ले न केईं बेरोजगार लोक औंदे न ओह्बी आहनियै कम्मै ध्याड़ी कुदै कम्म करदे ते रातीं कुदै उनें बी रौह्ना पौंदा ऐ ते भी ओह्बी कमरे तुपदे न ते ते कन्नै बच्चे पढ़ाने होग दूरा दूरा औना पौंदा केह् करना जागत् ते पढ़ाने गै न लैने न कमरे मैहंगे होन सस्ते होन लैने गै केईं लोक इत्थां दा रौह्ने आह्ले न केईं लोक दूरा आंदे न आहां